क्या आप ध्यान और प्राणायाम भी करते हैं क्या वे आपके योगाभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ध्यान और प्राणायाम दो ऐसी चीज़े हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता विशेषकर प्राणायाम ध्यान तो आप लगा सकते हैं अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं लेकिन प्राणायाम सभी के लिए संभव नहीं है तो मैं जो है अपने दैनिक क्रियाओं में ध्यान का काम करती हूँ मैं ध्यान लगाती हूँ अब मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि मैं प्राणायाम कर सकूँ तो ध्यान लगाने का काम किया जा सकता है वह हमारे जीवन में बहुत महतपूण भूमिका निभाता है उससे मन जो है शांत हो जाता है दिनभर की जीवन की उथल पुथल जो होती है उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं थोड़ी देर भगवान में अपना ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलती है इस लिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान थोड़ा समय ईश्वर में ध्यान लगाए अपना और उससे उसका ईश्वर पर विश्वास बनता है और उसकी दैनिक क्रियाऍं आसान हो जाती हैं उसकी उसे थोड़ी देर चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है